अस डोगरी भाशा गी कुसै होर भाशा कन्नै कदें बी कम्पेयर निं करी सकदे क्योंकि जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा एह् बड़ी गै मिट्ठी ते बड़ी गै सरल ऐ इस भाशा एह् भाशा अस शुरू कोला शुरू कोला गै जनम लैंदे गेई अस अपनी मम्मी कोला अपने दादी कोला अपनी बूआ कोला अपनी चाची कोला अपनी मासी कोला एह् शुरू कोला अपने घर परिवार कोला बोलदे आन्ने आं एह् भाशा साढ़ी मात्तर भाशा ऐ है ना मात्तर भाशा ऐ एह् भाशा बड़ी गै सरल ऐ बड़ी गै सैह्ज बड़ी गै सुहावनी ऐ एह् बोलदे होई सानूं फक्र मसूस होंदा ऐ एह्दे कन्नै अस सानूं सारे कोई पंछानी सकदा ऐ कि अस डोगरे आं जियां इक में थुआढ़े कन्नै कुछ में बोल प्रकट करना चाह्न्नी आं अस्सी डोगरे आं आखने आं शानै कन्नै एह् साढ़ी भाशा दा इक निक्का हारा स्पैलू ऐ कि इत्थूं गै पता चलदा ऐ कि अस अपनी डोगरी भाशा गी किन्ना सारा प्रेम करने आं होर अस अपनी भाशा गी कदें बी कुसै होर भाशा कन्नै निं जोड़ी सकदे आं जेह्ड़ी बाकी भाशा दा बी सानूं ज्ञान ऐ मगर जेह्ड़ी साढ़ी बाकी भाशा ऐ ओह् अस जाइयै स्कूल जाइयै सिक्खनी आं जियां हिंदी होई गेई इंग्लिश होई गेई होर केईं केईं जेह्ड़ी कोई बी भाशा जेह्ड़ी जो अस स्कूल जाइयै गै सिक्खने आं होर केईं भाशा न लेकिन जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् इक अलग गै भाशा ऐ ओह् अलग गै सानूं संदेश दिंदी ऐ एह् भाशा सानूं सारे लोकें गी जोड़दी ऐ इक दूए कन्नै होर सानूं इस भाशा गी प्रमोट करने ताईं सानूं बड़ा गै प्यार बी लोकें दा मिला दा ऐ एह् भाशा साढ़े साढ़ी सांबा बिच्च गै नेईं बाह्र बी एह् भाशा बड़ी गै पसंद कीती जंदी ऐ साढ़े प्रधानमंत्री जी होर बी इस भाशा गी बड़ा गै शैल बड़ा गै सैह्ज होइयै बोलदे न अपने भाशन बिच्च होर बड़ा गै शैल एह्दा इक जेह्ड़ा एह्दा विवरण ओह् करदे न ओह् डोगरी भाशा गी बड़ा गै शैल दर्जा दिंदे न ओह् डोगरी गी बोलदे कि खंड मिट्ठे लोक डोगरे इस भाशा दे उप्पर गै इस गल्ल गी जेह्ड़ी क्हावत ऐ ओह् बनी दी ऐ